جب میں ایٹ اسٹینڈر میں تھا جب میں نے ڈرائنگ کرنا شروع کی اور سیکھنے کی کوشش کی اور کافی کوشش کی سیکھنے کی کہ میں کسی طرح ڈرائنگ سیکھ جاؤں لیکن اللہ کے شکر سے میں نے تھوڑی بہت کرنی سیکھی بھی اور کرتا تھا اور آج اپنے بچوں کو بھی کر کے دکھاتے ہیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ڈرائنگ کی جاتی ہے ان کے کلر کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور ایک ایم ایف حسین صاحب جو پینٹنگ آرٹسٹ تھے ان کی تصاویر ان کی ڈرائنگ آج بھی موجود ہیں اور وہ اتنی اچھی ڈرائنگ کیا کرتے تھے کہ مانو کہ وہ ڈرائنگ سچ بول رہی ہے یا سچ بولنے والی ہیں آج بھی ان کی ڈرائنگ جو ہے بہت موجود ہیں اور بہت اچھی ہیں جو لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور وہ جب ڈرائنگ کیا کرتے تھے تو وہ باقاعدہ ہر چیز کو اپنے دماغ میں رکھ کے اور بنایا کرتے تھے مانو کہ اس طرح سے یہ کہ یہ ابھی بول پڑیں گی اور مجھے بھی ڈرائنگ کرنے کا شوق تھا اور ہے اب بھی کبھی کبھی میں بچوں کے ساتھ جب ان کو اسکول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اب تو بچوں کے لیے ہی ڈرائنگ کیا کرتے ہیں